बुझलियै जनकपुर गेल छलियै अगहनक बिबाह पञ्चमीके तऽ घूमलियै तऽ जानकी जीके सीता रामके बहुत सुन्दरसँ देखलियै हन हुनकर चरण कमलमे प्रणाम कयलियनि तकरा बादे आरो दाइ बाबू सबके देखलहुँ समाचारमे देखलहुँ भाय बहिन बन्धू जतेक रहै सबके पयर प्रणाम केलहुँ आब मिलजुली सरकारकऽ लेलहुँ सब आदमी अपना घर अयलहुँ घर आबिके अपना लोक वेदमे मिलन सन केलहुँ बड़ा मोन लागल समय नहि बचैये जे जैतहुँ आरो धाम करऽ बूढ़ा छथि पुरुष छथि बीमारीवला छथि रोगी छथि ओइ लऽ कऽ नहि जा सकै छी बेसी तहिओ मजबूरीमे चलि गेलहुँ चलि गेलहुँ तऽ समयके उनचारसँ निकलि गेलहुँ ने बड़ा सुन्दर लगैये सब धाम बड़ा सुन्दर लगैये दू बेर तीन बेर तऽ गेलहुँ हैं सब धाम लेकिन एक बेर वैष्णो देवी नहि गेलहुँहँ वैष्णो देवी लए अइ मोन लागल वैष्णो देवी आब जायब आब जायब जहिआ हैत पार तहिया जायब एखन तऽ नहि जायब एखन बाल बच्चाके छी अथीमे लागल पुरुषके लऽके नहि जा सकै छी तकरा बाद आरो सब समाचार बन्हिये छै ठीके छै